सद्या गेमिंग इंडस्ट्रींत अशें जाल्लें आसा की जितले व्हिडीयोज युट्यूबार बी घालता तितली ती गेम चलपाक लागल्या फॉर एक्जांपल आतां डोटा चल्ली डोटा टू चल्ली पबजी जितली चलता धिस इज ऑल बिकॉज मेजरली विडियो आनी स्ट्रिमिंग जे कंटेन्ट येता पळय जशें की स्ट्रिमर्स लायक केरीमीनाटी आसा आनी अशें बरेच युट्यूबर आसात ऑल ओवर द वर्ल्ड जे आपले विडियोज घालतात ऑन युट्यूब आनी भुरग्यांक पळोवन तें फेसिनेशन जाता की ह्यो गेमिनी अशें आसा आनी ह्या गेमिनी इतले पयशे तुका जोडपाक शकता हे सगळें भुरग्यांक दिसता आनी तेच्या मागीर भुरगे ह्यो सगल्यो गेमी खेळपाक लागतात हालीच्या काळांत ह्यो गेमी खूब चलपाक लागल्यात आनी वन ऑफ द मेजर रिजन की स्पोर्ट्स कमी जावपाक लागलां की ह्यो सगल्यो गेमी स्टार्ट जाल्यात कांवटर स्ट्रायक असले गेमीचो टोर्नामेंट धा कोटिंचे प्रायजांक सुद्दां आशिल्लो आसा आनी ह्या सगळ्या हेचेर वचून यंग भुरगे आपल्याक जोडपाक शकतात त्या खातीर स्ट्रिमिंग आनी विडीयो कंटेंटा खातीर गेमींग इंडस्ट्री ही खूब बूम जाल्या सद्या